ہاں رئیس جی آٹو ڈرائیور رئیس ہاں سر وہ مجھے پرسوں جو ہے ائیر پورٹ جانا تھا جی شام کو پانچ بجے کیا آپ خالی ہیں ہاں سر یہیں دوبگھہ سے لینا ہے اور ائیر پورٹ جانا ہے جی جی جی ہاں پندرہ منٹ بعد واپسی تو کیا فار آئے گا سر نہیں سر بہت زیادہ بتا رہے ہیں دیکھ لیجیے ابھی ایک ہفتہ پہلے گیا تھا پندرہ سو روپیے بہت بتا رہے ہیں آپ چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ٹھیک تو ہزار روپیے ڈن ٹھیک ہے اچھا اللہ حافظ پرسوں پکا